गोंयांत कोंकणी भाशे मुखार जायतीं आव्हानां आसा ह्या भितरलें सगळ्यांत मुखेल म्हणटा तें म्हाका दिसता की चडांत चड जी आमकां कसलीय म्हायती जाय आसता खंयच्याय विशया बद्दल ती आमकां कोंकणींत रोखडीच उपलब्ध जायना मेळना आमकां बाकीचे हिंदी मराठी इंग्लीश ह्या भाशेन आमकां सोंपेपणान कसलीय जानकारी मेळटा पुणून कोंकणी खातीर आमकां चड त्रास घेवचो पडटा चडशी ती आमकां पुस्तकानूच सोदची पडटा इन्टर्नेटार गेल्यार आमकां झप्प करून खंयचीय म्हायती रोखडी मेळना तशेच शब्दकोश जे आसा ते कोंकणी भाशेंत ते प्रमाणान कमी आसा सो त्या कारणानूय भुरग्यांक खंयच्याय विसयाचेर सोद करपाक जाय जाल्यार तितूंत तांकां त्रास जाता आडखळ्यो येता आनी म्हाका दिसता सगळ्यांत मुखेल आव्हान म्हणटा तें सद्याक हेंच आसा अशें म्हाका दिसता